हाँ नमस्कार कैसी साड़ी चाहिए आपको सिंपल में कैसा चाहिए आपको सिर्फ़ सिंपल सिर्फ़ बॉर्डर हो अच्छा कितने तक रेंज में मिल चाहिए आपको चार सौ है पाँच सौ है दो सौ का भी है तो कितने में चाहिए जैसे बता दीजिए आप तो उस हिसाब से आपको बता दें कढ़ाई वाला है हज़ार पंद्रह सौ बारह सौ अच्छा दोनों ठीक है कौन कौन सा दें आई मीन कैसा रेंज बता दीजिए तो हम उसी हिसाब से आपको दिखा दें अरे तो रेंज बता देंगी तो अच्छा रहेगा ना उस हिसाब से हम निकाल देंगे नहीं तो ऐसे कैसे पूरा निकाल दें सस्ता महंगा कलर में कैसा चाहिए आपको अच्छा पिंक निकाल दे रहें हैं जो कि चार सौ में है और और कुछ

हाँ हाँ मिल जाएगी पिंक वाली साड़ी चार सौ की है

ऐसी ही हमारे यहाँ एक दाम बिकता है कढ़ाई में निकाले हैं पिंक कलर का सिंपल में आप तो बोली नहीं तो सिंपल में बता दीजिए तो निकाल देते हैं कौन सा कलर चाहिए सिंपल में आपको अच्छा नीला कलर और बताइए